मेरा सेकिण्ड एक्स एक्सपीवरिएंस प्रोडक्ट का बहुत नेगेटिव रहा मैंने स्वैटर ऑडर किया था तो मैंने ना स्वैटर ऑडर किया तो ऑनलाइन मुझे अच्छा दिखा अच्छे प्राइस भी दिखे उसके डिज़ाइन भी बहुत अच्छी लगी तो मैंने ख़रीद लिया लेकिन अब जब वो ऑडर आया मैंने उसको पहना मैंने देखा तो वो ज़्यादा कम्फर्टेबल भी नहीं है और उसका कलर थोड़ा हल्का हल्का है और वो थोड़ा ऐसे ही है ना उधर टाइप का रहा है अजीब सा छनता है ना वैसा स्वैटर अजीब सा हो रहा है तो मुझे वो स्वैटर बिल्कुल पसंद नहीं आया पर क्या करें ऑनलाइन ख़रीदने का कभी कभी फ़ायदा होता तो नुक़सान भी हो जाता है तो मुझे नुक़सान उठाना पड़ा स्वैटर के लिए तो मेरा स्वैटर का एक्सपीरियेंस बहुत ख़राब रहा मैं कभी ऑनलाइन स्वैटर नहीं ऑडर करूँगी ये मेरे लिए बहुत ही बेकार रहा क्योंकि मुझे अच्छा भी नहीं लगा डिज़ाइन उस में अच्छी दिखा रहे थे डिज़ाइन अच्छी आई पर कलर बहुत हल्का आया इस लिए मैं बहुत परेशान हूँ इस वाले स्वेटर से अब मैं दूसरा ख़रीदूँगी पर अब मैं ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन ही मंगाऊंगी